يوگا ايک ہندوستانى قديم ورزش كا نام ہے جو كہ روحانى اور جسمانى صحت كے ليے کى جاتى ہے يوگا کے كرنے سے جسمانى طور پر جسم كو نچيلا پن دماغ اور مزاج كو توازن ملتا ہے اور جسم كو طاقت اور مضبوطى حاصل ہوتى ہے عرصۂ قديم سے ہى رشى منى خود دريافتى كے ليے بڑے ہى نظم و ضبط كے ساتھ ورزش كيا كرتے تھے جس كو يوگا كہا جاتا ہے